ह्या खेळांक लागून वाठारांतले रावपी गांवचे लोक एकठांय जाता आनी एकमेका कडेन उलोवप आनी तेमची इश्टता वाडटा आनी हाका लागून ही गेम पासून लोकां मदीं चड मोगाळ तरेन रावपाची संद मेळटा आनी सगळे एकमेक वांगडा मोगाळान रावता आनी तेमचे कश्ट लेगीत पयस जाता दीसभर काम करून लोक जुसता आनी भरपूर कश्ट काडटा आनी असले सगळे खेळ खेळून लोकां वांगडा मेळून उलोवक तांकां ती कश्ट पयस करपाक मेळटा आनी ते एकामेक वांगडा बरें करून रावतात